کیا آپ ہمیں گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایل پی جی سلینڈر کا استعمال کرتے ہیں وقت اختیار کی جانے والی حفاظت احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہم ایل پی جی سلینڈر کا ہی استعمال کرتے ہیں اور ایل پی جی سلینڈر ہمارے گھر پر بہت لمبے سمے تک چلتا ہے اور اس کی گیس سے ہمارے گھر میں ہی کھانا پک جاتا ہے اور ہمارے گھر میں سلینڈر کو ہم نے گیس کے چولہے سے کافی دوری پر بند کر کے ایک باکس میں رکھ رکھا ہے اور ایل پی جی سلینڈر کی گیس سے جب بھی روٹیاں پکتی ہیں تو وہ کبھی جلتی نہیں اور اس روٹیاں میں کبھی باس نہیں آتی اور وہ کبھی کالی نہیں پڑ سکتی اور اچھی سوادشٹ روٹی بنتی ہے اور ایل پی جی سلینڈر سے ہی بے فکر انسان رہتا ہے کبھی بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ایل پی جی سلینڈر سے ہی اپنے گھر کا کھانا بناتے ہیں اور ہمارے گھر میں شیر اور روٹی خانا اور ماس ہر چیز ایل پی جی سلینڈر سے ہی گیس میں گیس کے ذریعے بنتا ہے اور ایل پی جی سلینڈر کی ہی روٹیاں خائی جاتی ہیں جس سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے اور ہم اس سلینڈر کا پائپ ہمیشہ چیک کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایل پی جی سلینڈر کا پائپ کبھی لیک نہیں ہونا چاہیے اور ایل پی جی سلینڈر میں کبھی بھی اسمیل یعنی کہ بدبو گیس کی کبھی آنی نہیں چاہیے اس سے ہم ہمیشہ ساودھان رہتے ہیں اور ہمارا گھر کا جو سلینڈر ہے وہ گیس سے کافی دوری پر رکھ رکھا ہے اور گیس کا چولہا اوپر کی طرف اور سلینڈر ہمیشہ نیچے باکس میں ہی رہتا ہے اور ہم جب نیا سلینڈر لگواتے ہیں تو پہلے اس کی چیک چیکنگ کرتے ہیں کہ کہیں وہ سلینڈر لیک تو نہیں ہوا اور ہمیشہ سلینڈر چیک کر کے ہی لگوانا چاہیے کیونکہ یہ ایک جیون شیل پدارتھ ہوتا ہے جس سے آگ بھی لگ سکتی ہے ہمیشہ آپ کو اسے چیک کر کر ہی اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہیے اور ہم اس کا استعمال کافی سالوں سے کر رہے ہیں ہمیں آج تک ایل پی جی سلینڈر میں کوئی شکایت نہیں ملی ہم ہمیشہ اس سلینڈر میں خوش رہتے ہیں اور ایل پی جی سلینڈر کافی سمے تک لمبا چلتا ہے